हेलो राठौर रेस्टोरेंट से बात कर रहे आप हाँ जी मैं रमेश बोल रहा हूँ अभी आपको ऑर्डर किया था मैंने तो उसके साथ मुझे एक है ना कोल्डड्रिंक ऐड करनी है तो आप अगर आपके पास लिम्का हो तो आप लिम्का उसमें एड ऐड कर दीजिए एक